جی میں نے کتاب خریدی تھی جس کا نام تاریخِ ادب اردو ہے اور یہ اچّھا ہے متاع تعلّیقات یعنی مصنف رام بابو سکسینا اس میں مجھے اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے بہت ساری جانکاریاں ملی جو ہمارے آبا و اجداد یعنی ہندوستان میں جو سب سے پہلے اردو کی شروعات ہوئی اس کی اس کا علم مجھے ہوا اور اب تک اردو نے کیا کیا عوام کو دیا عوام نے اردو سے کیا کیا استفادہ کیا یہ تمام چیزوں کی جانکاری مجھے اس سے حاصل ہوئی اور یہ بہت اچّھی کتاب ہے اسے پڑھنے میں ایک دل لگی سی پیدا ہوتی ہے ایک تازگی ملتی ہے روح کو سکون ملتا ہے اور ایک علم ہوتا ہے بڑھتا ہے علم وسیع ہوتا ہے اور مطالعے کی کا شوق پیدا ہوتا ہے بہت خوبیاں ہیں اس کتاب میں اور بہت اچّھی ہے ماشاء اللّہ